बॉलीवुड में जेका पिक्चर आई हुई जब वी मेट उन जो गीत जो कैरेक्टर मूंखे ॾाढो वणंदो आहे गीत जे कैरेक्टर खे ॾिसी करे मां हिकु पटियाला ड्रेस सिलवाई हुई उन में जेको हुन टी शट और पटियाला पातो हुओ मां पंहिंजे लाइ बि सेम टी शट पटियाला वरितो हुओ माधुरी दीक्षित और जूही चावला पहिरीं जेके फ्रॉक और मिडीज़ पाईंदियूं हुयूं शादीअ खां पहिरों मां उहे मिडीज़ और फ्रॉक पाइणु ॾाढो पसंदि कंदी हुअमि और उन खां पोइ जेका बाग़बान मूवी आई जंहिंमें साड़ियूं ॾाढियूं मूंखे पसंदि आहियूं मां पंहिंजे लाइ सेम साड़ियूं बि वरितियूं हुयूं और बाग़बान मूवी में अमिताभ बच्चन जेको कुर्तो पातो हुयईं सेम हूंअं ई मां पंहिंजे हस्बैंड खे बि हिकु दफ़ो वठी ॾिनो हुओ गोविंदा जे लाइ जेके लहंगा कुर्ता पाईंदो हुओ मां पंहिंजे हस्बैंड खे दिवाली ते सेम लहंगो जगो वठी ॾिनो हुओ